हैलो बस ठीक तुस सनाओ आहो मे इद्धरा दी गै रौह्ने आह्ली आं साढ़े इद्धर सच्चें गै बूरा हाल ऐ पुच्छो गै निं तुस ओह् जेह्ड़े ऑटो चलदे न ओह् इंया चलदे उबड़ खाबड़ ते कुदै जंदा साढ़ा लक्क कुदै बड़ी बूरी हालत ऐ धक्के उप्पर धक्का बड़ी बूरी हालत ऐ इत्थें आ कल्ल इक्क मुड़े दा सिर फट्टी गेआ ऑटो उप्पर बज्जेआ सिर नुहाड़ा ठिल्ल कीते दा होर जंप गै बड़े लगदे न जेह्ड़ियां औंदियां बेचारियां जिनें बच्चे होने होंदे उंदे आस्तै ते बड़ा मुशकल ऐ ना अस्तालें जाना दे ठल्लो ठल्ल बजदा ई आं बूरी हालत ऐ साढ़े तबके दी अं'ऊ केह् सनावां मड़ो आं